कपड़े सीनी होन्नी आं ते में जदूं कवारी ही ते में अदूं गै मतलव कि जाच सिक्खी ही भला अस गरीब होंदे हे ते भला साढ़े चार पंज भ्राह् हे ते प्यो हैनी हा साढ़ा ते मम्मी आक्खन लगी भला हून पढ़ाई छड्डी ओड़ी ऐ ते तुसें केह् करना घर बी भला ते कपड़ें दा जाच सिक्खी लै में आखनी भला मीं डर लगदा डर लगदा पर मेरे कोल मशीन बी हैनी ही अदूं ते फिर असैं बल्लैं बल्लै इयां परानी गै मशीन लैत्ती फिर म्ह्ल्ले दा इक जनानी जाच सखांदी ही फिर असैं दो त्रै कुड़ियां रलियै ते उत्थें गेइयां जााच सिक्खन फिर आंटी नै स्हानू जाच सखाई थोह्ड़ी बौह्ती इयां जंदियां रेहियां जंदियां रेहियां ते फिर थोह्ड़ी थोह्ड़ी इयां तरपाई सखाई उनें फिर थोह्ड़ा थोह्ड़ी इयां कट्टने कट्टने सखाई फिर इयां सलवारा सलवूरां थोह्ड़ियां थोह्ड़ियां गंडनियां करनियां असैं इयां गै थोह्ड़ा थोह्ड़ा करियै ते जाच आई गेई थोह्ड़ी इयां फिर थोह्ड़ा चिर उत्थें गै सीते माड़े मुट्टे फिर ब्याह् होई गेआ ब्याह् होने दे बाद च इध्दर आइयै अस इध्दर आइयै ते इयां थोह्ड़ै चिर रेह् इक दो म्हीना ते फिर इयां अपने गै बल्लें बल्लें रेह् सींदी बल्लैं बल्लैं फिर सींदी ते बल्लें बल्लें इयां गै सींदे रेह् ते फिर थोह्ड़ा इयां गै म्ह्ल्ले दियां इक दो इयां जनानियां लगी पेइयां आन ते मम्मी सस्सू दे सींदी रेही फिर अपने बा सींदी रेही फिर इयां गै बल्लें बल्लें फिर थोह्ड़ा थोह्ड़ा चलदा गै रेहा कम्म इयां थोह्ड़ा गै इयां मता नी इयां कुसा गी सनाना बी नी भला में सीनी आं ते आओ मेरे कोल स्याओ टल्ले में नी कुसा कन्नै इयां गल्ल कीती अपने घर गै रेह् इयां सींदे तो ओ हून में थोह्ड़ा बौह्ता करी लैन्नी होन्नी आं अपने गै मतलव कि इयां कपड़े कुपड़े सींदी रौंह्दी होनी थोह्ड़े थोह्ड़े गै हां जे उध्दर पेके जाओ ते उध्दर बी थोह्ड़े बौह्ते लग्गी पौनी आं सीन ते ओ इयां फिर जिसले उध्दर लगी पे सीन थोह्ड़े थोह्ड़े ते फिर इयां जनानियां आंदियां रेहियां म्ह्ल्ले दियां म्ह्ल्ले दियां सीन जिसले आंदियां रेहियां ते फिर मे करदी रेही इयां थोह्ड़े थोह्ड़े सीने इयां डरदे डरदे सीने भवा इयां कुसा ने आखना भला पता नी इसी जाच बी है जां नेंई तां बी थोह्ड़े थोह्ड़े लगी पौना सीन इयां हत्थ पत्थ लगी पौना मारन ते हून में सारें दे सीऽ लैन्नी होन्नी आं सारें दे गै जेह्ड़ा कोई इयां मतलव कि इयां कुसा ने नी आक्खेआ भला में सीनी आं शैल शैल सीनी आं भला मेरै कोला गै लेआओ आनियै मीं नी आखेआ कुसा नै इयां जेह्ड़ा कोई आंदा रेहा जिनैं मतलव की इयां मम्मी नै जाना बाह्र टल्ले लाइयै टल्ले लाइयै मम्मी नै जाना जिसलै बाह्र ते फिर इयां जन्नियैं आखना कोह्दै कोला सोआए टल्ले तूं मम्मी नै आखना भला कुसा कोला कैली सोआने भला मेरा नूंह् सींदी ऐ भला ते असैं कैल्ली बाह्र जान देना भला हां ते फिर में इयां सींदी रेही बल्लें बल्लें फिर जिसले मम्मी नै हट्टी हुट्टी आना तां बी लोकैं पुच्छना फिर लोकैं बल्लैं बल्लैं चली आए घर साढ़े इयां मतलव कि लै मिगी बी कुड़िये सीऽ दे मिगी बी सीऽ दे ते हून में सीऽ लैन्नी होन्नी आं हां ते आंटी नै दित्ती दी इक ट़प साह्नू मतलव कि इयां गै जियां जियां ओह् जाच रेही नी सखांदा स्हानू ते इयां इयां गै समझ गी इक कताब ही दित्ती दी ओह्दे उप्परा उनैं आखना भला भाई इस कताबा बिच्च इयां लिखे दा ऐ इस कताबा बिच्च इयां लिखे दा ऐ भला भाई इसी इयां मतलव का ओह्दे बिच्च गै मतलव कि सिर्फ सलाई दे बारे च गै दस्से दा हा भला भाई इसी इन्ना नाप इन्ना इंच बद्ध रक्खना इसी इन्ना इंच इन्ना इंच बद्ध रक्खना करियै उस हिसाबा ते ओह् मीं अदूं दी गै अपने कोल लेआ आंदी दी ही जिसले मिगी कुछ नेंई पता चलना पढ़ी ते हैनी ही में इन्नी सत्त हारी पड़ी दी ही सत्त हारी केह् पढ़न होंदा कक्ख बी नी पढ़न होंदा इन्ना हारा ते ओह्दै च गै अगर मिगी कोई नेंई पता चलना में तां बी ओह्दै चा गै बुक्क चा गै दिक्खी लैना इन्नी ते नेंई ही ऐही सिर्फ लिखे दा हा ओह्दे च थोह्ड़ा गै मतलव कि समझो कन्नै कन्नै जाच सखांदी ही ते कने बुक्का च दसदी ही इस कापी च एह् लिखे दा ऐ एह् तुसें बड़ा इयां रक्खना ऐ कम्म आह्ग कल्ला गी भला तो ओह् साढ़े कोल है बुक्क ओह् में कदें कदें दिक्खी लैंदी ही बस इयां गै हून हून जिसलै कुदा बाह्र निकलो ते भला इयां दिक्खी लैन्नी आं कि एह् पलाजो पाए दा ऐ एह् इयां पाए दा ऐ ते बस ओह्दे अल गै दिक्खियै ट्राई करियै ते मीं आई जंदे नै आई जंदे ते लोकें बी पसंद आंदे नै इयां मतलव कि ठीक गै लगदे नै हां ठीक लगदे नै ते मीं सीऽ लैन्नी होन्नी आं बस इयै कम्म करनी आं घर होर कोई कम्म नी करदी होर कुछ नी रुट्टी पकानी ते खानी बस होर कोई कम्म नी करना अस में इयां हून सीऽ लैन्नी होन्नी आं सारे थोह्ड़े थोह्ड़े कपड़े हां सारे कपड़े शैल मतलव की सारियां आंदियां जनानियां मेरे कोल सीन कुड़ियें आह्ले बी सीनी आं जन्नियें आह्ले बी सीनी आं सारे गै मतलव की सीऽ लैन्नी होन्नी आं करी कुरियै हां ते हून ठीक बस चलदा रौंह्दा घरा दा इयां मतलव कि थोह्ड़ा बौह्ता करदी रौह्नी आं ते चलदा रौंह्दा सरकल थोह्ड़ा थोह्ड़ करू कुरियै हां निकली जंदा टैम बस इयां गै बस निकली जंदा टैम बस थोह्ड़ा बौह्ता घर गै कम्म बी करना थोह्ड़ा बौह्ता सलाई इक दिन नेंई होऐ दो दिन करियै तिन्न दिन करियै ते मतलव कि करी ओड़नी मतलव कि सी ओड़ना एह् नी ऐ जरूरी भला अज्ज गै करना ऐ घर बाकी आह्ले बी हैन मम्मी ऐ बाकी आपैं नै उनें बी रुट्टी खलानी पौंदी घर ते ग्राईं ते होए फिर भाई घर बा दिक्खन पौंदा नी हां